ہیلو جی بولیے

جی مل جائے گا ابھی تو اپروول میں ٹائم لگے گا تھوڑا سا ون منتھ بھی لگ سکتا ہے اور اُس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے ڈاکیومینٹس آپ کو آپ کا سارے ڈاکیومینٹس لگیں گے آدھار کارڈ آئی ڈی آئی ڈی آدھار کارڈ آئی ڈی اور اور فوٹو اور جو بھی جو آپ کے زمین کی پراپرٹی کے کاغذ بس آپ شو کر دیجیے گا ٹھیک ہے اور آپ کی کتنی سیلری ہے منتھ میں وہ بھی بتا دیجیے گا جی اور اِس میں آپ کو تھرٹی تھری پرسینٹ انٹریسٹ بھی لگے گا جی اور باقی آپ کو جو بھی جانکاری چاہیے وہ آپ آ کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ آ کے مجھ سے ڈائریکٹ آ کے مل سکتے ہیں میرے آفس میں آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی جی تو ٹائم جی اُس میں بھی ٹائم لگے گا اپروول میں بھی ٹائم لگے گا وہ آپ مجھ سے آ کے ڈائریکٹ مل لیجیے گا اور سارے ڈاکیومینٹس ہونا بھی ضروری ہیں سارے ڈاکیومینٹس آپ اپنے ساتھ لے کے آئیے گا اور میں اُس کو چیک کر لوں گی تبھی میں آپ کو بتا پاؤں گی جی یہ مجھ سے بھی آپ ابھی تو یہ دو تین دِن میں آ کے آپ مجھ سے ڈائریکٹ مل لیجیے اُس کے بعد میں بتا دوں گی کتنا ٹائم آپ کو لگے گا اپروول میں جو بھی ٹائم لگے گا اُس کے اکورڈنگ میں آپ کو بتا دوں گی اور جتنا بھی آپ کو ان لـون چاہیے اُسی کے اکورڈنگ میں آپ کو انٹریسٹ بھی بتا دوں گی زیادہ سے زیادہ تھرٹی تھری یا فورٹی پرسینٹ ہی لگے گا اور اگر اِس کے زیادہ لگتا ہے جتنا بھی آپ کو لون چاہیے اُسی حساب سے میں آپ کوبتا دوں گی ٹھیک ہے اور باقی آپ سارے ڈاکیومینٹس آپ کو لانا ہی لانا ہے جی اور باقی ساری جانکاری جو بھی چاہیے وہ آپ مجھ سے آ کر مل لیجیے گا میں آپ کو ساری انفارمیشن دے دوں گی ٹھیک ہے اوکے تھینک یو